म्हजे जिणेंत जेन्ना म्हजी पन्नास वर्सां पूर्ण जालीं पन्नासावो वाडदिवस जाल्लो तेन्नाच म्हाका ब्रेस्ट केन्सर जाला हें डायग्नोज जाल्लें ते एक व्हडले म्हजे म्हजेर आयिल्ले संकट आशिल्ले आनीक तेजे पयलीं म्हाका कसलेंच संकटाक तोंड दिलें ना आनीक आता म्हाका खूबच म्हणजे मोठे संकट आशिल्ले कारण आमची घरां बी एकत्र कुटूंब आमची घरांत जवळ जवळ धा बारा मेंम्बर्स म्हजो चलो डिप्लोमा करतालो आनीक आता कशें जातले म्हजे आनी त्या वेळार जवळ जवळ दोन हजार आठांक ही घटनां घडली तेन्ना केन्सर हें खूब रेर मेळटाले आनी ब्रेस्ट केन्सर म्हटलो की मागीर सगळींच पुराय फेमिली डिस्टर्ब जाली आनी पूण देवान म्हाका भरपूर बळ दिलें म्हजें फेमिलीन पुर्ण म्हाका पाठिंबो दिलो आनी ताचेर स हे सगळें हे जाले म्हणजे कशें जालें तर म्हाका

म्हाका तोंड दिवपाक बी देवच बळ दिता न्ही देवानच साथ दिल्ली आसा आनीक हांव ताचेरच तारून म्हाका देवान व्हेलें देवान म्हाका नेगेटिव्ह विचार म्हाजे मनांत घातले ना सदांच म्हाका पोजिटिव्ह दवरलें देवान थंय गेले कोणाचे वळखीन सगळीं कामां वेवस्थीत जाली म्हाजो घोवाचो म्हाका खूब म्हणजे खूब आदार मेळ्ळो आनीक थंय दोतोरान म्हाका पयलिचे ऑपरेशन बी थंय जाले आनी बाकिचे ट्रिटमेंन्ट गोंयांत कर म्हण सांगलें पूण असो विश्वास त्या टाटा हॉस्पिटलांचेर बसलो की नाका सगळें सग थंयच करया प्रत्येक एकवीस दिसांनीं टाटांत वचप जाले गोंयांसावन जवळ जवळ स किमोथिरापी घेतल्यो आनीक ताचे म मजगतींक म्हजें पुराय केंस गेलें खुबशें सायडइफेक्ट्स जावन खूबच हैराण जाले जीव पूण सगळें हातूंक देवान म्हाजें मानसीक बळ घट्ट दवरलें म्हाजे फेमिलीचें मानसीक बळ घट्ट दवरलें आनी ताका सगळ्याक तोंड दिवन म्हजें सगळें किमो वेवस्थीत जाल्यो आनी फस्ट स्टेजीक म्हाजे केन्सर डिटेक्ट जाल्ल्यान म्हाका नंतर कांयच ट्रिटमेंन्ट अशीं नाका अशें दोतोरांचे एक म्हणणे जाले आनी म्हाका वेवस्थीतपणान हांव ती ट्रिटमेंन्ट घेवपाक शकलें हे दोन हजार आठांक जाल्ली गजाल तर त्या वेळार नंतर ताचे नंतर एक मोटो एक्सीडंटय जालो तें दुसरें आव्हान म्हळ्यार हरकत ना आमचे फॉर व्हिलराक दुसऱ्यान रॉंन्ग सायडीन येवन जोरान ठोकर दिली तातूंत म्हाजी जवळ जवळ आठ रिब्सां म्हजीं फ्रेक्चर जाली म्हाजी घोवांची बी रिब्स फ्रेक्चर जालीं आनी म्हजी जांव फाटल्यान बशिल्ली तिचो पांय मोडलो हे मोटे संकट आशिल्ले ते गाडयेक पळोवन कोणूय म्हण म्हणटालो त्या वेळार देवा ह्या गाडयेंत आशिल्ले लोक आनी वांचचे ना पूण आमकां तिगांकय देवान वेवस्थीत दवरलो आठ रिब्स फ्रेक्चर जावन सुद्दां आता हांव वेवस्थीतपणान कोणूच म्हणना की म्हाका हांव एक केन्सर पेशंट किंवां इतली रिब्स फ्रेक्चर जाल्ले मनीस अशें कांय हे ना अजून पर्यंत देवान वेवस्थीत दवरला परत केंस आयलें आता पंदरा वर्सां क्रोस जालीं केन्सर जाल्यार अजून तरी आसा जो पोजिटिव्ह जो विचार आसा तो सतत पोजिटिव्ह विचार आपल्या भितर आसपाक जाय आनीक एक देवांचेर ठाम श्रध्दा आसपाक जाय जे कितें घडटा ते आपल्या नशिबान आनी प्रारब्धान घडटा पूण देव तेंतून साथ दिता आनी देव बळ दिता शारिरीक बळ मानसीक बळ सगळें देवच दिता त्या देवाचेर ठाम श्रध्दा दवरून जर आपूण प्रत्येक प्रसंगाक तोंड दिलें पोजिटिव्हली ते जे प्रसंग म्हळ्यार कांयच न्ही अशें दिसतात आनी आनी फुडें प्रसंग येतात तेय बी प्रसंग असेंच कांय न्ही अशें जावन जावन मनीस फुडलें जीणें जगपाक शकता तर अशें आमी सदांच पोजिटिव्ह रावपाक जाय सदांच असो प्रसंग जर येवन गेलो म्हण विसरपाक जायना पोजिटिव्ह रावपाक जाय